तुमचो आयचो अनुभव आमचे वांगडा कसो आशिल्लो आमकां भावेश हेणीं आमकां सांगलें अशें हांगा अशें अशें हें आसा तें तुमी येवन अशें ते क्वेश्चन विचारतले ते आमी आन्सरां सांगपाचीं अशें हांव आनी आमची चार पांच जाणां बायलो आमच्यो थंयच्यो वाड्या वयल्यो त्यो आमी येयलीं काल येलीं आनी आयज दोन दीस जाले आतां आनी आमकां खूब बरें दिसलें हें करून आनी आनी आमी केन्नाच खंयच वचनाशिल्लीं आनी हें करनाशिल्लीं मातसो भंय दिसलो आनी बरेंय दिसलें खूब बरें दिसलें कितें अशें बरें शिकोंक मेळ्ळें अशें न्यू बरें दिसलें आनी हांगा हें पळय जें आशिल्लीं तींय खूब अशीं बरीं आशिल्लीं बरे अशें समजावन सांगपी आनी अशें खूब बरें दिसलें आमकां